हमराके एकटा गाड़ी बुक केनाएके छै कि हमरा जाना छै अपन गाँव तऽ जे छै कि एकटा गाड़ी बुक केनाए छै तऽ ड्राइवरके फोन नम्बर दए देब जेकरासँ ओकरासँ सङ्गठित रूपमे बात भए जाय की लेतै नहि लेतै अपन समय पर आबि जेतै तऽ हमसब ड्राइवरसँ बात कए लेल जाए पहिने कएल जाय छै पहिले तऽ सब किछु नीक रहै छै अपन तऽ इएह लिए यात्रामे जे गाड़ी हइके चाही ने तऽ ड्राइवरसँ ही बात कएल जाए